سر راجو ٹریول سے بول رہے ہیں آپ بھائی صاحب مجھے گاڑی بک کرنی ہے بڑی گاڑی بک کرنی ہے اے سی والی بک کرنی ہے نان اے سی نہیں اے سی والی

آٹھ جولائی کو سر جیپنیز پارک جانا ہے رٹھالہ جیپنیز پارک صبح آٹھ بجے نکلنا ہے ہمیں کتنے لوگ ہوں گے سر ہم سات لوگ ہوجائیں گے جس میں میری والدہ ہیں میرے والد ہیں میرے بڑے بھائی ہیں میری بھابھی ہیں اور میری دو بہنیں ہیں اور ایک میں ہوں

آپ مجھے بتا دیجیے اس میں خرچہ کتنا ہوگا ہمارا آنے جانے کا تین ہزار روپے نہیں جناب تین ہزار تو بہت زیادہ بتا رہے ہیں آپ دیکھ لیجیے دوہزار میں کام ہوجائے تو نہیں ہوپائے گا

دیکھ لیجیے اگر گنجائش ہو جائے پچیس سو میں ٹھیک ہے جناب پچیس سو میں ڈن کر دیجیے اب یہ مجھے بتائیے کہ گاڑی کون سی ملے گی ہمیں انووا نہیں سر انووا نہیں چلے گی سر دیکھ لیجیے ٹویرا وغیرہ ہوجائے تو کیونکہ سر میرے والد والدہ ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو آنے جانے میں اچھا ہوجائے گا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو پھر پچیس سو میں ڈن کرتے ہیں ہم آپ کو آٹھ جولائی صبح آٹھ بجے تیار ملیں گے اوکے شکریہ جناب